میری میں آپ کے آپ کے کے خیال میں آپ کی تحریر کو دوسرے لکھیں یوں سے کون سی چیز الگ کرتی ہے آپ کن چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں میں اس چیز کو بہتر کرنا چاہتا ہوں کہ جو تاریخ میں من گھڑت روایتیں ہیں گڑھی گئی ہیں اس کو میں دور کروں کسی بھی طریقے سے اس کو دور کیا جانا چاہیے اور ان میں اور مجھ میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے